हेलौ आदा नोंथांमोननि जायगाथिं आं बेरायनो थांनो नागेरदोंमोन नोंथांखौ नोंथांनि नाम्बारखौ आं सासे माने गामिनि मानसिनिफ्राय मोनदोंमोन ना नोंसोर गामिनि मानसि ओरैजाय दंफैयो बेनिफ्राय लादोंमोन आं ओमफ्राय आङो दा नोंथांमोननि जायगाथिं बेरायहैनो नागेरदों आरोना ओमफ्राय दा बोथोरा माबादि बेखौसो सोंनो फन हरदोंमोन आं नोंनाव थांजागोन ना थांजाया

जेनेबा नोंथां माने बुजिबाय आं माने थारमानि नोंथांमोननि गामियाव एक्सट्रा बेरायहोग्रा कारफोर दं नामा पार्सनेल नोंथांमोना रिस्क लानो हागोन्ना जों बेरायनो थांनो नागेरदोंमोन नोंथां जों नै गाबोन समफोरनो थांनायनि प्लेन खालामदोंमोन

ओमफ्राय नोंथाङा रांखौबो खोथाना होदो एसे बिसिबांसो थांगोन बोथोरा थांजागोन ना जों गाबोन फिक्स्द खालामनोसै नोंथां जागोन दे